औ आं संनो मोन्दोंमोन आरज हान्जानो जोंहानि न'आवनो दालि ओंख्रि कबि आलु लाब्रा पापर गाजर सिखिनाय बिलाहि बाथोन गोबां गोबां रोखोमनि गोथाव गोथाव ओंख्रि संनो मोन्दोंमोन लोगोसे आरो जानुवारि दान फैबोला जोङो पिकनिक जायो बेवहाय गोबां रोखोमनि मोनफा मोनफा रोखोमनि ओंख्रि ओंखाम संनो मोन्दोंमोन बे ओंख्रि ओंखामाव जोङो मोनफा मोनफा बायदि बायदि मैगं गाव गावबागाव रोखोमनि संनांगौ जायो बे ओंख्रि बे जानुवारि दानाव संनाय ओंख्रिफोरानो जाबाय अमा बेदर दाव बेदर अमा हांनाय